हेलो हँ बोलू जिविकामे कोन कोन चीजकेँ सुविधा हबे कथीकेँ सुविधा हबे आय हँ कथीकेँ सुविधा हबे आँय दश रुपआ जमा करैत छियै तऽ लाभ कथीकेँ हबे लाभ किछु मिलैए ओहे दश रुपआ पर ने ई डेरा लऽ कऽ पचास रुपआ साठि रुपआ एक रुपआ किस्त भरैत छी लोभ हबे ने आँगनबाड़ीसँ कोन कोन सुविधा दैए कस कऽ बोलियौ आवाज आयत धिआपुता कऽ सुविधा हबे धिआपुता कऽ कथी करैया खिचड़ी खिबैए हँ हँ तऽ धिआपुताके खिचड़ी खिबैए आगनबाड़ीमे आइ सुकर डे आइ सेब मिलल होत बिस्कुट मिलैके हय चावल मिलैके हय अथी

आँय हँ हँ आओर बोलू आगे आओर बोलियौ आगे बोलियौ ने हँ तऽ आगनबाड़ी धिआपुताके भेजैके हय

हम अहाँ से भेट करू